जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोबांथार ओनसोलारि दावबायारि गोसो बोगथाबनो हानाय जायगाफोरानो जाहैबाय जेरै क'क्राझारनि खोलाहा दिप्लाय आरो क'क्राझारनि साहाथिंजाय नोङो सरलपारा उल्थापानि आरो गेलेंफुं आरो रायन' पार्क जेरै कसुगाव सायदथिं जमदुवार दङ बेफोरावनो गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै दावबायफैनो हायो बेरायफैनो हायो इन्जय खालामफैनो हायो जेरै जमदुवारा जोबोद गोथौ गोजान बिटिसि नि बर्दार सिमनायाव जेरै मोनसे गुसु गोथार गोग्गो दै हाजोनि सेराव बेवहाय थांनो आरो नायनो सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनो आरो जेरै सरलपारा बेबो हाजोनि हिमालय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माखासे गोथार गोग्गो दाहार गोनां दै बेहाय बयबो सुबुंफोरा थांनानै बन्द' दिनाव इन्जय खालामहैनो मोजां मोनो फिकनिक त्रिप खालामनानै फिकनिक पार्तिनि थ्रुयै गोबांथार रंजानायखौ मोनबोयो लोगोसे ओरै दिप्लाय दिप्लाय बावखुंग्रि हाजो बोसोराव खेबसे बावखुंग्रि हाजोआव बैसागु बोथोराव बयबो लैहोर लैहोर थांनानै गाखोहैनो मोजां मोनो माने बोसोरै बेहाय सोरबा सोरबाया थांनो मोनाबा गावखौनो माबा मोनसे खहा जानाय बायदि मोनो बेखायनो बोसोरै थांनानै हाजो गाखोहैदावग्राफ्रा बोसोरै थांनानै गाखोहैयो आरो बे जेब्ला बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोर जायो अब्ला खाथि खालानि गोबां सुबुंफोरा बेहाय दखान गला खेला मेला कम्पितिसन गोबां रोखोमनि बुस्तुफोर जाग्रा मुवा बायदिसिना फान्नानै गाव गावखौ इन्जय खालामनो गोसो गोजोन्नाय मोन्नो हायो आरो इन्काम खालामनो हायो रांखान्थियारि इन्काम खालामनो हायो जेरै बे मोनफ्रोमबो फिकनिक स्पत जेरै सरलपारा गेलेंफुं रायन' पार्क जमदुवार बेफोराव थांनानै गोबां सुबुंफोरा फालांगि मावहैयो जेरै जाग्रा मुवाफोर बेदर खाजिफोर सावनानै बिदिनो फिकनिक पार्ति थांग्राफोरनो जाहोनो हायो जेरै साहा पुरि बेफोरबायदिनो फालांगिखौ जौगाहोनो हादों आरो दिनैसिमबो जों नुबोगासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोनब्रै मोनबासो फिकनिक स्पत बा दावबायारि जायगा गोजोनथाव जायगा जों देभलप जानायखौ नुनो मोनदों